जैसेकि बीमारीमे कोरोना आबि गेलौ रहय करोनासे बहुत आदमी पीड़ित रहय जे बहुत एक दूसरेसे सटे नहि रहय डरसँ दूर दूर ही रहय अपनेकऽ अपने नहि पहचाने रहय तऽ इस समयमे मुश्किल समयमे हमरा लोगके बहुत ही कठिनाइ होलय सावधानी बरकल पड़लै जैसे मास्क लगाबल पड़लै आओर सेनिटाइजरसँ हाथ साफ करना बहुत चीज एहनो रहै कि जे हमलोगके कठिनाइसँ गुजरल पड़लै एक दूसरेसे हाथ नहि मिलाबै सकैत रहै नजर नहि मिलाबैत सकय रहय दूर दूर ही रहय बहुत मुश्किल घड़ी रहय जेकि हमरा लोकके समय बहुत खराब रहै लेकिन समय कटि गेलय आब